गामि ओनसोलनि हारिमु गेलेनायानो जोंनि फोथांना लाखिनाय गुबुन हारिनिफ्रायबो फोथांना लाखिनाय जोंनि सिनायथि आरो बियो जोंनि बर' हारिनि गोदोनि गेलेनायफ्रा जाहैबाय बाथा गेलेनाय गिला गेलेनाय हाखर खिखर गेलेनाय आं हाखर खिखर गेलेनायनि सोमोन्दै खोन्थानोसै हाखर खिखर गेलेनाया जाहैबाय अन्थाइजों गेलेयो हाखरा ओरै मोनबा ओरै मोनबा जेनेबा ओरै सासे ओरै सासे सानै सानै मानसिजोंनो गेलेयो हाखर खिखरा हाखर मोनसेयाव अन्थाइखौ थरबा थरबा थरबा होयो आरो ओमफा्राय हाखर खिखरनिया जेनेबा ओरै थरसे थरसे थरसे हाखर मोनसेनिफ्राय खननानै थरसे थरसे थरसे होलांनांगौ ओमफ्राय आरो बैयाव जोबैबाय आरो बै हाखरनिखौ खननानै थरसे थरसे थरसे बिदिनो रानै रानै रानै राननानै जेब्ला हखरा मोनसे हाखरा लान्दां जाफैयो बै हाखरनिखौ मोनजोबो आरो बै हाखरनिआबो लांदां जानानै बै हाखराव दंबा बै हाखरनिखौबो मोनजोबो हाखर खिखर गेलेनायनिआ बिदिनो आरो जोंनि गेजेराव बेबो बेराद मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोजां सिनायथि बेखौ बयबो सोलों मोजां गाहाम बेबो ओमफ्राय गिला गावनायाथ' जाहैबाय बैयाव दोननानै एक्केबारे ओरै हान्थुआव होलायनानै गावो आरो गिलाखौ सोर सोर गिदिंलायनाय सोरनिबा सोरनिबा गावनायाथ' बेराद मोजां एक्केबारे गिला थिला गावस्रा लायथारो आरो बेराद मोजां आं गेलेफेराखै गेलेनाया आं सोलोंदोंमोन एसे रोंजोबाखै आं गेलेनायखौ नायबाय आरो नुबाय बेराद मोजां आंनि बुंनाया एसेनोसै